हां भई कॿटु त वठी आयासीं पर छा कयूं ख़ुशीअ में वरतोसीं पर वठी अचनि खां पोइ हुन में जेको आवाज़ थो थिए सो हुन में घर जा भाती ॾाढा नाराज़ था थियनि भई छा मुसीबत वठी आयो आहीं सुठो वठी आहिया तंहिंखां पोइ बि आवाज़ तो थे कहिड़ो कमु जो हिन जे करे असां भई वापसि ॾियण जा कयूं ता पिया हाणे छा कंदासि